کچھ سائنسداں ایسے ہیں جو ہم نے اسکولوں یا کالجوں کے ٹائم میں پڑھا ہے جن میں اے پی جے ابوالکلام ہیں سی وی رمن ہیں ہومو جہانگیر بھابھا ہیں ہم نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا ہے اور کچھ ان سے سیکھا ہے اسی طرح ہم نے ریاضی دانوں کے باروں میں بھی کچھ پڑھا ہے اس میں سے چند یہ ہیں جیسے آریہ بھٹ ہیں برہما گپتا ہیں مہاویرا ہیں ان کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہے اور ان سے کچھ سیکھا ہے